हँ भाइजी हँ भाइजी कहलहुँ अहाँ केहन कैमरामैनके भेजेलिए जे हुनका हम कहै छिअनि जे एतऽ सीन लै ले मड़बापर तऽ ओ चलि जाइ छथिन पण्डालमे सीन लै ले

दिक्कत इएह यऽ जे ओ कैमरामैन ठीक नहि यऽ अहाँके कहै छिअनि कतहु जाए ले चलि जाए छथि कतहु लगले कहै छिअनि एतऽ आबै ले तऽ चलि जाए छथि ओ घर बात नहि सुनै छथि अहाँ केहन कैमरामैनके भाइजी भेजि देलिए हँ हँ हँ भाइजी अहाँकेँ तऽ बुझिते छी अहाँकेँ साटा इएह दुआरे कएने छलहुँ जे अहाँके कैमरा बहुत बढ़िआँ यऽ नाम चलैए सौँसे अहाँके हँ सुनने छलहुँ हुनका शादीमे हुनकर जे मुखिआजीके लड़कीके शादी भेल छै ओहिमे भेजने छलिए बढ़िआँ शूट शूट लेने छथि कैमरावला हँ हँ हँ हँ आओर अहाँके नाम चलैए सौँसे भाइजी कहलहुँ जे बहुत नीक ओ कैमरा छनि हुनकर मतलब फोटोसब जे छनि वीडिओसब बहुत बढ़िआँ शूट करै छथिन ताहि दुआरे अहाँकेँ हम नम्बर उपलब्ध कएलहुँ कतहुसे फेर अहाँकेँ साटा कएलहुँ आओर एहिमे ई लड़काके जे जिनका भेजने छिए हुनका कहै छिए किछु करै छथि किछु हुनका कहै छै जे घरमे शूट करै ले तऽ ओ चलि जाए छथि ओतऽ ओतऽ एना कोना काम चलतै फेर हँ कहलहुँ जे अहाँकेँ ड्रोनो भेजने छिए अहाँ कैमरा ओ कैमरा तऽ बहुत बढ़िआँ यऽ हुनका कहलिअनि जे घरपर उड़बै ले कनि काल जे शूट करतै वीडिओसब तऽ ओ चलि गेलथि हँ पण्डालमे उड़बै ले हँ बाते नहि सुनै छथि कहै छिअनि किछु करै छथि किछु आओर हमसभ नहि कहै छिअनि हुनका अहाँ दुआरे अहाँ एकटा नीक लोक छी आओर अहाँकेँ कएलहुँ हँ इएह तऽ कैमरा अहाँकेँ फोटोसब जे छै बहुत बढ़िआँ वीडिओसब जे छै बहुत बढ़िआँ शूट करैए अहाँके कैमरा बहुत नाम चलैए अहाँके एहि जिलामे हँ वएह हँ वएह कहै छलहुँ हँ जे कैमरासे कनि हुनका फोन कऽ कहि दिऔ ठीक छै ने तऽ ठीक छै हुनका भेजि दिऔ ठीक छै राखै छी तऽ